फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरा बांसिनै फोरोंनो गोनां जायो मानो होनोबा गथ' गथ' गथ'फोरखौ फरायसालियावनो बिमा बिफाया रोंथों होन्नानै हगार हरनाय जायो आरो फोरोंगिरिफोरा बिनिखायनो गोबां नोजोर लानानै फरायसाफोरखौ फोरोंनो नांगौ जायो नाथाय फोरोंनांगौ समाव गंसे फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखालखौ जों आथिखालाव नुनो मोन्दों आरो डेक्स बेन्सनिबो गोनांथि नुनो मोन्दों नांगौ बायदि सरकरनिफ्राय हेफाजाब मोनाखै आरो गोबां फरायसालिया भेन्सार जानानै दं बेयाव बे फरायसालिखौ थिसन्नांगौ लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ थिसन्नांगौ आरो फारायसालियाव जाग्रा आदार जगायनांगौ लोगोसेनो फरायसालिनि जेहेथु आबहावा बेखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय मोजां मोजां अनसुंथाइ नांगौ आरो फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि बांसिनै गोनांथि जानानै फैयो बांसिनै साइन्स मेथ्स बिनि सायाव मोजां फोरोंगिरिनि गोनांथि दङ आरो दा समाव फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव गोबां साबजेटनि फोरोंगिरि थिसन्नाय जायाखै बिनिखायनो सरकारा बिनि सायाव हेफाजाब होनांगौ